हैलो हैलो हां जी शेफ साहब केह् हाल चाल ऐ बस सर ठीक मैं पार्टी आर्गनाइज़र बोला ना सर पार्टियां शर्टियां आर्गनाइज करांदे अस ते शेफ शेफ साहब मेरी इक पंज मेई गी पार्टी ऐ ते उत्थै दो सौ बंदे आस्तै रुट्टी बनानी ऐ तुस सनाएओ किन्ने पैसे लैगे तुस हां जी हां जी दो सौ बंदे आस्तै रुट्टी बनानी ऐ ते तुस सनाओ किन्ने पैसे लैगे मतलब ओह्दे बिच्च चाइनिस आइटमां बी हैन इंडियन बी हैन ते बाकी स्टाफ बाकी तुसें अपना गै आह्नना सारा बाकी जियां तुस हेड आई गे उं'दे शेफ दा कम्म थुआढ़ा आई गेआ ते बाकी वी आई पी बंदे न ओह् तुस सनाओ किन्ने बंदे औने थुआढ़े कन्नै होर तुस केह्ड़ियां केह्ड़ियां आइटमां बनाई लैंदे हां फिर पंज छे ते होने चाहिदे कि के इक्क्ले बंदे दा कम्म नी होंदा ना दो सौ बंदा बड़ा होंदा रोटी बनाने उं'दे आस्तै हां कोई पंज छे बंदे लेआएयो तुस ते कन्नै आपूं आना ते बाकी सलाद सलूद बी ऐ रशियन बगैरा होर अच्छा बाकी चाइनिस आइटमां बी हैन स्नैक्स ऐ स्नैक्स हां जी स्नैक्स बी ऐ ते बाकी होर

स्नैक्स इच ऐ पनीर ऐ मशरूम ऐ ते कन्नै अपने चौमिन ओह् ऐ अपने फिंगर चिप्स ऐ ते होर दो त्रै आइटमां होर बी हैन उसलै मैं मेन्यू उप्परा तुसें सनाई ओड़गा कोई चक्कर नी बीह् ज्हार रपेआ ठीक ऐ तुस लेई लैएयो पर एह् ऐ कि पार्टी बड़ी वी आई पी ऐ कोई कम्प्लेन नी औने चाहिदी रोटी बड़ी शैल चाहिदी सादी होर स्वादिश्ट चाहिदी अच्छा हां उ'यै ना बंदे वी आई पी न ते ओह्दे च कम्प्लेन नी लोड़दी बाकी पैसे कोई चक्कर नी ऐ तुस एडवांस रक्खी लैएयो कोई चक्कर नी ऐ हां जी हां जी कि के उत्थें पैह्ले नंबर सवेरे डिनर ऐ नेईं सवेरे अपने ब्रेकफास्ट ऐ दिनै लंच ऐ ते शाम्मी दा डिनर ऐ त्रै टाइम हां जी हां ते फिर तिन पंज तरीक हां जी केह्ड़ा हां ओह् साढ़ा ऐ होना ओह्दा थुआढ़ा नी ऐ ओह् तुसें खा'ल्ली रेडी करियै देना समान बाकी समान साढ़ा गै होना सारा तुसें खा'ल्ली मैटेरियल साढ़ा राशन पानी साढ़ा होना तुसें खा'ल्ली बनाना ऐ बनाना ऐ पंज तरीक आई जाएयो हां जी हां जी पंज तरीक पुज्जी जाएयो सवेरे ठीक ऐ तुस अपने इत्थें उधमपुर ही आई जाएयो इत्थें अपने सैल्ले तलाऽ आई जाएयो चलो ठीक ऐ सर ओके